हमर घर मसीना होलै यहाँ मसीनामे मकइके खेती होइ हइ आलूके धान गेहूँके खेती होइ हइ दालके खेती होइ हइ बोकलाके अड़हरके चनाके बहुत रङ्गके खेती होइ हइ यहाँ पे आलूके अथी रामानन्द झा कोलेस्टरमे रखै छिए आओर एक हजार रुपैए क्विन्टल बेचै हइ बेचै छिए आओर यहाँ बहुत मतलब बहुत सुविधा हइ कोलेस्टरमे जब मोन होल तब खाइलए ले आबै छिए आलू आओर खेतीमे हम मकइ धान गेहूँ बहुत रङ्गके खेती होइ हइ धनिया मटर बहुत रङ्गके खेती होइ हइ यहाँ पे सबके मटर आरके तोड़िके मार्केट भेजा दै हइ आओर यहाँ बहुत अच्छा खेती होइ हइ अल्लूके अल्लू बहुत अच्छा हइ बहुत अच्छा गाँवमे बहुत अच्छा खेती होइ हइ बहुत अच्छा खेती होइ हइ दालि दालिके बोकला हो गेलै जइसे रजमा होलै बहुत अच्छा रङ्ग बहुत अच्छा हइ अथी मकइके भी बहुत अच्छा खेती होइ हइ मकइ बाइस रुपैए क्विन्टल बाइस सओके क्विन्टल बिकै हइ बाइस सओके क्विन्टल धान पन्द्रह सओके सोलह सओके अइसे बिकै हइ आओर कि कही बहुत अच्छा खेती यहाँ होइ हइ बहुत अच्छा होइ हइ धनियाके रजमा बहुत अच्छा खेती होइ हइ सब्जीके होइ हइ सब्जीमे जइसे भिण्डी गोभी भिण्डी गोभी होलै सरिसोके साग बथुआके साग आर यहाँ उपजै हइ बहुत अच्छा खेती हइ यहाँ सब सब्जी आरके परवल भेलै सीम भेलै बोरा भेलै बोरा होलै सबके तोड़िके मार्केटमे भेजावल जाइ हइ बेचैके लिए बहुत अच्छा खेती यहाँ होइ हइ बहुत करैलाके सब्जी खेती करैलाके सब्जीके खेती करै हइ करै छिअनि बहुत परवलके भी खेती करै छिए बहुत अच्छा खेती हइ आओर ओकर बाद अल्लू अल्लूके खेती भी होइ हइ बहुत अच्छा मकइके भी बहुत अच्छा खेती होइ हइ म